राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता के बारे में बात करूँ तो मुझे सबसे प्रभावशाली नेता अगर कोई लगे तो वो हैं नरेंद्र पी एम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश के हित में रह कर सारे काम किए देश की जनता के लिए देश की जनता को सपोर्ट किया उनके बेटर फ़्यूचर के लिए काफ़ी सारे योजना लागू की और काफ़ी सारे काम किए जिससे कि देश आगे बढ़ सके देश का भला हो सके और अगर किसी स्टेट की बात करें तो उसमें योगी जी हो गए जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए काफ़ी सारी योजनाएँ लागू की वहाँ की बेटियों के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की योजना और जो है के अभी जो फ़िलहाल में बने मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता सी एम मोहन यादव जिन्होंने जिन्हें अभी नेता बने सिर्फ़ तीन चार महीने हो ही हुए उन्होंने काफ़ी सारे इश्टुडेंट के लिए नई नई योजनाएँ लागू की डिफ़रेंट डिफ़रेंट काम किए उनके लिए जिससे कि उनका फ़्यूचर काफ़ी अच्छे से सेक्योर हो सके ओर बी जे पी पार्टी तो हे ही सही वैसे बैटर वो बी जे पी पार्टी के आने के बाद देश को काफ़ी सारा सपोर्ट मिला सफी सभी साइडों से और काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया काम हुए और